हॅलो कॅब ड्रायव्हर उलयता न्ही अरे बापया खंय रे तूं आपूण तुका वदळच्यान रावला मरे हांव पंदरा मिण्टां जालीं खंय तूं दिसाना मरे तूं आजून तूं सामको खंय पावला म्हाका सांग पया लोकेशन तुजें सामकें खंय देवळा कडे पावलाय खंयच्या देवळा कडेन रे गणपतीच्या आरे तूं खूब फुडें पावलय एक काम कर तूं टर्न मार मरे फाटीं यो आनी थंयसर कोणाकूय विचार की सारस्वत स्कूल खंय आहा तें थंयसर वयतना तुका ब्रीज दिसतलो पय धाकटुलो पूल कहो थंय वच आनी फुडें यो हांव थंयत स्कुलात कडेन रावला सामको आनी बेगिना यो मात्सो म्हाका मरे पणजे पावपाक जाय कशेंय करून पांचा पयली आनी तूं लेट करीत मरे तुका पयशे कमी दितलो हांव पयलींच सांगता मागीर आनी झगडी नाका आमची कळ्ळें पाव बेगिना हांगां चल